असांजे खेत्र में पाणी जी कमी आहे जंहिंजे करे खेती करण में किसाननि खे ॾाढी दिक़तुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जंहिंसां असांखे बि अन घटि मिलंदो आहे छा करे त पाणी जी कमी सां किसाननि खे अन पौखण में दिक़तु थींदी आहे ऐं घटि पाणीअ सां घटि ई अन उगंदो आहे ऐं असांजे हिते पहिरीं टीका करण केंद्र कोन्ह हूंदा हुया मतिलब जेतिरा बि हूंदा हुया हो घटि हूंदा हुया जंहिंजे करे माण्हूनि खे ॾाढी दिक़तुनि जो सामिनो करिणो पवंदो हुयो ऐं परिया परिया टीका लगवाइण वञिणो पवंदो हुयो पर हाण हीअं कोन्ह आहे हाणे असांजे हिते घणेई टीका केंद्र खुली रहिया आहिनि जंहिंते माण्हूनि खे हाणे घटि दिक़तु थींदी आहे सरकार बि हाणे माण्हूनि जी ॾाढी सोच रई आहे जंहिंसां माण्हूनि खे हाणे संसाधननि जी कमी थोड़ी घटि रही आहे पर पहिरीं संसाधन ॾाढी कमी रहंदी हुई खाइण पीअण दवाऊं हिननि में कमी रहंदी हुई पर हाण असांजी सरकार सभिनीन जो सुठो कंदी आहे ऐं सभिनी संसाधननि जो मदद कंदी आहे जंहिंसां हाणे टीकाकरण केंद्र खाइण पीअण जी कमी हाणे घटि थी वई आहे